हा साईं चयो बढ़िया पर तव्हां कीअं आहियो हा मुंहिमजे वटि फ़ॉटीन प्रो मैक्स आहे ॾिसो वन लैख सिक्स्टी थ्री थाउसंड जो आहे अगरि तव्हांखे कम रैम रोम वारो खपनिव त उहो बि आहे उहो बि आहे त हुन में हा बजाज में हिकु कमु कजो तव्हां हिकु लख पंजेतालीह पंजुटीह हज़ार रुपया ॾेई छॾिजो हुन में फ़ीचर आहे कैमरा फ़ीचर कैमरा कॉलिटी ॾाढी सुठी आहे हुन में इस्पीकर हिकु तरह सां हुन में ॿियों गाननि ॿुधनि ॿियो स्पीकर ॾाढो छ सुठो आहे ॾाढी तेज़ु आवाज़ु ईंदी आहे हुन में पंज सौ पर्सेंट टे सौ पर्सेंट आवाज़ु थींदी आहे बारहं प्लस टो टोटल ॿ सौ पचपन छप्पन जी हिकु त आहे ब्लू हिकु त आहे ग्रीन और हिकु आहे वाइट और और हिकु आहे

टोटल चारि कलड़ अथव तव्हांखे कहिड़ो खपे मूंखे थोरा खुली करे ॿुधायो जीरो पर्सेंट जीरो पर्सेंट डाउनपेमेंट कंदा कहिड़ी ई एम आई ते कंदा इहो ॿुधायो ई एम आई ते तव्हांखे ॾाढो फ़ाइदो आहे तव्हां इअं कमु कयो ई एम आई ते कराए छॾियो ठीकु आहे ई ई एम आई ते पवंदो तव्हांखे हिकु लख चालीह ठीकु आहे ठीकु आहे

हींअर मूंखे तव्हां पंजहतरि हज़ार ॾे छॾो पंजुटीह हज़ार हा ठीकु आहे ई वठो और तव्हां हा हा चयो चयो त वाणे ग्लास गाड कवर त मुंहिंजे वटि न आहे पर हिकु ग्लास गाड मां तव्हांखे चढ़ाए ॾींदुसि और तव्हांजी हिकु साल जी या हा हिकु साल जी थींदी जी ठीकु आहे ठीकु आहे